हाँ हमारे लिखने की आदत है हमारे दिनचर्या लिखने से ही शुरू होती है और हम कोई भी कविता या स्टोरी पढ़ते हैं उसमें हमें जो भी अच्छा लगता है उसका नियम का हम पालन करते हैं और लिखते हैं और जैसे लेखन लिखते हैं उसी अनुसार हम भी उसे लिखते हैं और उसका पालन करते हैं उसका पालन करते हैं और उसे अच्छे से पालन करते उसका ध्यान रखते हैं कि कहीं वो कुछ दिक्कत तो ना हो जाए और कहीं हमारा कहीं हमारा पालन व्यर्थ ना हो जाए और जो हम काम करते हैं वो खराब ना हो